मुझे पानी में तैरना स्विम करना बहुत पसंद है पर मुझे पानी से डर लगता है मैं एक बार स्विम करने के लिए पानी में गई भी थी तो मैं डूब रही थी तब मेरे भाई ने मुझे बचाया फिर बाहर निकाला फिर इसके बाद बहुत सिखाया फिर फिर बहुत सिखाया फिर भी मुझे दोस्त मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत सिखाया कि कैसे स्विमिंग कर कैसे तैरते हैं मुझे पानी में तैरना फिर उसमें स्विम करना मुझे बहुत पसंद है पर मुझे पानी से बहुत डर लगता है मैं मैं बहुत कोशिश की बहुत कोशिश करने के बाद फिर मुझे थोड़ा तैरना आया जैसे मुझे मेरे मेरे बहन मेरे भाई सब मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बहुत सहेयोग किया उन्होंने ही मुझे तैरना सिखाया था मैं अब कभी भी बाहर मम्मी पापा या भाई बहन किसी के भी साथ जाती हूँ तो मैं वाटर पार्क जरूर जाती हूँ था मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है बातें करना घूमना नहाना तैरना मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं एक मैं शाल में एक दो बार वाटर पार्क जरूर जाती हूँ अपने भाइयों के साथ बहन के साथ या फिर दोस्तों के साथ मुझे नहाना बहुत वैसे तो मुझे पानी से डर भी लगता है लेकिन मुझे पसंद बहुत है स्विम करना तैरना मुझे बहुत पहले एकदम नहीं आता था अब तो मतलब आते जाते घूमते फिरते हैबिट हो गई है मैं कर लेती हूँ जहाँ भी जाती हूँ हर जगह कर लेती हूँ लेकिन लेकिन थोड़ा शरीर में डर भय बना रहता है कहीं मैं डूब न जाऊँ या फिर भाई साथ में या फिर दोस्त फ़्रेंड साथ में रहते हैं सब मुझे बताते हैं कि नहीं ऐसे करो या फिर ऐसे करो ऐसे करोगी तो हो जाएगा तो मुझे थोड़ा परिवार से दोस्तों से सपोर्ट मिलता है तो मैं तैर लेती हूँ मेरे भाई ने ही पहले मुझे बताया था कि पानी में डरने की कोई बात नहीं है बस तुम अपने आपको सम्भालना सीखो जब अपने आपको पानी के बहाव में सम्भालना सीख लोगी तो तुम तैरना हमेशा पानी के उलटा दिशा में तैरना चाहिए अगर उलटा दिशा में में अपना बैलेंस बनाकर अगर आगे बढ़ सकती हो तो तुम्हें तैरना आ जाएगा मुझे भाई बहनों दोस्तों के सहयोग से ही मुझे तैरना आया मैंने उन्हीं लोगों के साथ में रहकर के तैरना सीखी हूँ मुझे अपने आप से डर लगता था कि मैं कहीं डूब न जाऊँ इस की अपने अंदर के भय के वजह से मैं पहले जब छोटी थी तो स्विम पूल में नहीं जाती थी अब तो वैसी कोई बात नहीं है अब जाते जाते मुझे हैबिट हो गई है अब मैं ख़ुद तैर लेती हूँ